ہمارے گاؤں میں بچے دھول مٹی سے زیادہ دیر کھلتے ہیں ہمارے گاؤں میں آدمی بڑے آدمی سب کا م کاج کھیتی باڑی میں لگے رہتے ہیں بچے لوگ کو کھیل پسند ہے مٹی دھول پسند ہے اور بچے لوگ کھیل کود کرتے ہیں اور زمین میں کھیل کود کرتے ہیں تو بچے لوگ تندرست رہتے ہیں اور بچے کو کھیلنے دینا چاہیے کھیت میں خیریان میں میدان میں کھیلنا دینا چاہیے کیونکہ بچے جب کھیلتے ہیں دھول مٹی میں تو صحت تندرست رہتے ہیں اور بچے کے لیے ضروری بھی ہے اوکسیجن ہے کھیل ہے دھوپ ہے یہ سب زیادہ ضروری ہے بچے لوگ کھیلتے ہیں بڑے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں سائج کرتے ہیں گاؤں میں ہمارے گاؤں میں بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ کھیل دھوپ کے لیے آرام سے کھیل سکتے کوئی دقت نہیں ہوتا ہے کھیلنے میں بچے تندرست رہتے ہیں صحت مند رہتے ہیں اس کی بوڈی پہ کوئی تناؤ نہیں آتا ہے اور ہمارے گھر میں بڑے لوگ سب بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں کام کاج کے تو ان کے بھی صحت میں کوئی انوبھو نہیں ہوتا ہے مطلب ٹھیک بہتر رہتے ہیں گاؤں کے لوگ ادھکتر محنتی ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں تندرست رہتے ہیں صحت صحیح رہتے ہیں کام کرنے سے بوڈی فٹ رہتا ہے بچے لوگ بھی بہت سارے بچے ہر طرح کے کھیل کھیلتے ہیں کدک پھاند کرتے ہیں بچے لوگ کو گاؤں میں کھیل بہت پسند ہے کھیلتے بھی ہے خوش بھی رہتے ہیں کیونکہ بچے کھیل کے ہی زیادہ خوش رہتے ہیں بڑے بزرگ تو کم